हाँ स्थानीय भाषा में कई समाचार चैनल को देखते हैं या सुनते हैं स्थानीय भाषा में हम अनेक प्रकार के समाचार चैनलों से देश दुनियाँ की खबरें सुनते हैं और देखते हैं स्थानीय भाषा में समाचार चैनल है जैसे ई टी वी डी डी न्यूज़ है न्यूज़ इंडिया है और न्यूज़ ट्वेंटी फ़ोर है ऑफ़ द और गुड न्यूज़ हुआ जो अनेक प्रकार के समाचार चैनल हैं जिनके माध्यम से हम देश दुनियाँ की खबरें देख सकते हैं बात सुन सकते हैं हम स्थानीय भाषा में खबरें देखना और सुनना पसन्द करते हैं हमारी स्थानीय भाषा हिन्दी है और हम हिन्दी भाषा में ही चैनल देखना और सुनना पसन्द करते हैं